हमर दोकान तऽ नओ बजे खुलि जाइ छै हँ हँ हँ हँ सुबह नओ बजे दू गो साइकिल केहनका साइकिल अपनेके लैके छै

लगभग पच्चहत्तरि सए से लैके पन्द्रह हजार तक के आबै छै ओ देखिए सब कंपनीके अलग अलग दाम होइ छै अपनेके चाइरो हजार मे मिल जायत लेकिन ओ जे छै ओ मजबूती नहि ने होतै जे मजबूती एकरामे होइ छै हीरोमे जेना छै एटलसमे जेना छै आजकल तऽ बहुत कंपनीके साइकिल आबि रहल छै बहुत तरीका से लेकिन सबके लोहा भेलै जेनाकि टायरे भए गेलै ट्यूबे भए गेलै टीके भए गेलै सब अलग अलग ने होइ छै ई वजह से तनी अभी रूपैआ अपनेके जादे लागि रहल छै ई बात अपनेके लगे होत लेकिन टिकाउ होतै की समझलिए

रेंजरके एगोके लगभग साढ़े ग्यारह हजार आबै छै आ एगोके पंचानबे सए आ एगो एगो आओर साइकिल अयलै हन जेकरामे की कहै छै ओ बैट्रिक बला नहि होइ छै बैट्रिक जेकरामे लगल रहै छै हँ तऽ ओहो ढंगके साइकिल छै हँ तऽ महँगा तऽ हमे वएह बजह से अपनेके पहिने कहलहुॅं की सस्तामे बढ़िऑं रहत ई जे कहलहुॅं अपनेके नहि लगभग पचहत्तरि सए पैंसठ सएके आसपास अपनेके ओहने मिल जेतै बढ़िऑं साइकिल मिलतै अपने अययै ने की कहय छै दस ग्यारह बजे तक अययै

कोइ दिक्कत नहि छै अपने अययै जे मोन पसन्द करतै अपने अर सए दू सए कम देबै की समझ अपनेके बेटी छै हमर बेटी थोड़े नहि छै ठीक ठीक ठीक ठीक छै प्रणाम